बेयाव सोंदों आंखौ नोंथाङा मोसानायनि रिलस पस्ट नायो नामा औ आं औ आं नायो आं रिलसफोरखौ गोबांआनो नायो साइनिस बर' इंलिस बायदिसिना नायो आरो बेवहाय सोंबावदों ससिल मिडियायाव नोंथांनि मोजां मोननाय मोजां मोनसिननाय मोसाग्राफ्रा सोर सोर दा बेनि एनसारा जाहैबाय आं बर' माखासे सावथुन मुलुगनि एकट्रिसफोरनि मोसानाय फोरखौ आं जोबोर मोजां मोनो बियो जाहैबाय मनालिसा फुजि फुजा ओमफ्राय गेमस्रि ओमफ्राय हेलेना बिथांमोननि मोसानायखौ आं नायनानै मोजां मोनो आरो हिर' फोरनि गेजेरावबो माखासे दङ

बिथांमोनि मिडियायाव माखासे एकटिं एक्सप्रेसन लिपस बिफोर बाहायनायाव जाहैबाय लिंसार सोरां आरो माखासे दानि उन्दै उन्दै गथ'फोर दङ आं बिथांमोननि मुंखौ बारा मिथिजोबा माखासे सेंग्राफ्रानो महिलानि ड्रेस गाननानै मोसायो बिथांमोननि मोसानायखौबो आं नायो आरो मोजां मोनो सम सम आंङो लाइकबो हरो आरो सोरनोबा सोरनोबा ओरैनो जोंङो मोजां मोसानायखौ नुयोब्ला जोङो लाइकबो खालामो आरो सेयार बो खालामो आरो बेखिनियानोसै आं दोनथबाय आंनि बुंनायखौ